हमारे भारत में दो सबसे बड़े त्योहार जैसे होली दिवाली दिवाली में अपने घरों की सफ़ाई करते हैं भगवान की पूजा करते हैं मिठाइयाँ बनाते हैं और सबलोग मिल बाँटकर मिठाइयाँ खाते हैं और घर में पूरे दीप जलाते हैं और होली के दिन हमलोग गुझिया बनाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर कलर लगाते हैं अबीर लगाते हैं और गले मिलते हैं और हमारे भारत में त्योहार में छुट्टियाँ दो मिलती हैं स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस को